हमरा पत्ता दराइ सब हइ छिट्टा बिनै हइ जेना बाँस काटिके आनै छै ओसब अगल बगलके काम होलै अपने से कपड़ालत्ता सब सिलाइ करि लै छै ओ मिथिला पेन्टिन्ग होइ छै ओसब एन्ने नहि होइ छै